अमा दाउ फिसिनो माबा दंबालाय ओरैबायदि खालामनांगौ आरो संसार जानायनि नालाय अमा दाउफोरखौ बेफोरबायदिनो नों लानो गोसोबा जेनेबा हाथायफोराव थांनानै बिदिनो बेसेबां दाम दर बेफारिफोरनाव सोंनानै बिसोरथ' बेफारिफोर नालाय दामखौ खमायखाया नालाय नों लानो गोसोबा दाम गोसाबाबो लाबोखानांगोन दाम गोसानि लाबोनानै जेनेबा बे मासे मानैयानो फिसियै फिसियै फिसिनानै बेफोरबायदिनो सयस' साटस'फोरनि फानहैनो हागोन दाउ नायै दाउ माने गासै मासेफोराव दाथ' केजिआव माबा जाहैबाय साराय सारिस' बेफारिफोरनिफ्राय लानांगौबा जेनेबा बेदरफोर जानांगौबा जों माने फानहैनांगौबा दामआ खम आरो जों लकेल मानसि फानहैनांगौबा साराय तिनस' सारिस' बेफोरनि बारा होआ बेफारिफोरा माने एसे एनै लाभखौ जायो नालाय बेफारिफोरनिफ्राय बायनांगौबालाय इसे बारा होनानै लाबोनांगौ माबा लकेलनिफ्राय लानाय बालाय इसे एनै खमनिबो मोनो आरो बेफोरबायदिनो अमाफोराबो बेफारिनि मोनसनबा बिदिनो सारि हाजार पास हाजार गाहामनि लाबोनांगौ लकेलनि मोनोबालाय बिदिनो तिन हाजार बा आरै हाजारनिबो मोनसनबोयो मोनसनबोनानै बिदिनो फिसिनानै बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै दोननो हायो एबा त्रिस हाजार गाहाम मोनो पसिस हाजार त्रिस हाजार बेफोरबायदि मोनो अमा नायै अमा आरो नों एसे फिसायाव फानोबा बोसोरसे जास्लाबाबा बेफोरबायदिनो दस हाजार बार' हाजार गाहामनि फाननांगौ जायो ओमफ्राय बे फाननायजों बेफोरबायदिनो बायदि रोखोम सोरजिनानै लानो माबानांगौ आरो फिसा फिसौफोरखौ फोथांनांगौ लेखा बायदिसिना फोरोंनांगौ जायो गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिनो टिउसनफोर सोनांगौबा बे फैसाजोंनो किसुमान मानसिफोरा बेफोर बायदिजोंनो सोलिगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिनो दाउ अमा लानानै फिसाफोरखौ बोरै मोजां जागोन बोरै मोजांआव लाबोनो हागोन बेफोरबायदिनो मोजां बेब'स्था लानो नागिरो सोरनिबा न'खराव जेनेबा जोंनि न'खरावबो जानांगोन बेफोरबायदिनो अमा दाउ लानानै बेफोरबायदिनो फिसौ फिथाइफोरखौ मोजाङै खांलां मोजाङै फोरों बेफोरबायदिनो जोंबो बुङो अमा दाउखौ लानांगौ मोसौ मोसाखौ आर्जिनांगौ फिसिनानै ला बेफोरबायदिनो होनो बे अमा दाउ नङाबानो हौवाफोर खामायनायखौबो मोनजोबा हिनजावफोराबो इसे एनै थाइसे थाइनै खामायनानै बेफोरबायदिनो अमा दाउ लादो फिसौ फिथाइफोरखौ मोजाङै फोरोंदो जानाय लोंनाय मोजाङै नोजोर लादो लोमजानाय साजानाय मोजाङै नोजोर ला बेफोरबायदिनो जों फोरोङो फिसाफोरखौ माने फिसाफोराबो लानांगौबो जायो समाव समाव बिसोरो एखनबा मानियाबो जानो हायो दानि जुगावथ' बांसिनानो मानिखाया जाहैबाय माबा गोदोनि बिमा बिफा माने गोदोनिजों दानिजों जायो नामाबो होनलाय लाङो गोदोनि दानिजों जायाबा बोरै बेफोरबायदि खामायलांनो हागोन नोंसोर बिसि फिसाय मिलायनानै मोजाङै मोजां संसारखौ खुंलां बेफोरबायदि बुंनायाव बिदि होनो आरो माने बिसोरबो नाजायो समाव साननायाबो जाफुंजोबा माने अमा दाउनि जिबन नालाय समाव बेमार आजारबो जायो अमा दाउफोराबो समाव ब्रुन थैलांजोबो बेफोर बायदियावनो थाइसेबो मोनैबो जाहैयो समावलाय मोनो आरो बोसोरसे बोसोरनैजोंनो देरो नालाय दाउ अमाफ्रा दाउफोराथ' मास मोननै मोनथामजोंनो मोनखायो अमाफोराल' एसे गोबाव नांगौ आरो बोसोरसे बोसोरनै दोनबाथाय नोङो बिदिनो पसिस हाजार बिस हाजार त्रिस हाजार दोननायजोंसो खोथा ओमफ्राय बिदिनो मोसौफोराबो बिराद जोथोन लानांगौ जायो फुङाव खाहैनानै सानसुआव दै होदो खास्लायदो सान्दुं गोसाबा इसे सायाफ्राव दोनदो सायाआव दोननानै जेनेबा फानफ्रेदोंना मादों इसे नायखुंखुरहैबावदो नायखांनानै आरो फान्दोंबाथ' नों जोथोन लानांगोन हाखर हालाफोराव खाफ्राङोब्ला बेफोरबायदियावनो थैलायनाय जायो बारा जोथोन गैयियावनो ओमफ्राय नैबेखौ मोनानि समाव आरो लायदोलाय मा रोखोम मोनजादों मोनजाया बेसोरबो बुजिरोङा नालाय मानसिनि जोथोनावसो आदारफोरखौ जानानै उदैफोरा बुंबासो बिसोरबो देहाखौ मोजां मोनो मोदोम जायो बोलो जायो बिसोरबो जेरै जों मानसिफोरा ओंखाम ओंख्रि जानानै एबा माबा मोनसे फिथाइ सामथाय जानानै देहाखौ मोजां मोनो बेफोरबायदिनो मोसौफोराबो मोजां मोनो जेसेनो नों जोथोन लाया एसेनो बियो माने मानसिखौबो अनेकथा सानगोन आरो आंखौ लानानै मानो बेफोरबायदि जोथोन गैया मानो मोन्थिया बिदि सानगोन आरो माने बिसोर रायज्लायनो रोङा नालाय जों मानसिया बेफोरखौ साननांगौ गोनां जायो